हून केह् होंदा कदें कदें केह् होंदी ट्रांसपोर्ट दी बड़ी दिक्कत आंदी केह् इस दा अर्थ केह् ऐ नीं पुज्जी सकदे जां ऐजूकेशन करने गी नेईं पुज्जी सकदे जां जाब उप आपूरचूनिटी जेह्ड़ी ऐ इत्थै ओह् मिस होई जंदी ओह् कि'यां फार ऐगजैंपल अगर जेह्ड़े बच्चे स्कूल जंदे न उनेंगी गड्डियां नेईं थ्होंदियां ओह् टैमा कन्नै उत्थै पुज्जी नी सकदे जां कदें कदें केह् होंदा ऐ जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े रोड दी हा ख हालत ऐ ओह् इन्नी खस्ता होंदी इन्नी खस्ता होंदी कि उत्थै गड्डियां नी जंदियां अगर जंदियां बी ओह् पुज्जी नी सकदियां अद्धे रस्ते च खड़ोई जंदियां ते जेह्ड़ी एह् ऐ